आङो बांसिन माइखौनो मावो माइ खेथिखौनो खालायो ओमफ्राय बियाव हासार बायनांगौ हालेवनांगौ ओमफ्राय आलि खोनांगौ बेफोरनो जोंफोरनिया दा जेथ्थ' खस्थ'द्राय जोंफोरनिया इफोर दा आलि खोना हासार होनाय हालेवनाय गायनाय बेफोरनो खस्थ' जोंनिया दा बिनोसै जोंनि खेथिय'ग नालाय जोंहा आं बेखौनो मोजां मोनसिनो आं बिनिफ्राय बेलेगखौ बेसरफोरखौबो मावनो हाया नालाय रावबो गैया बे मायखौनो गायनानै थायो जोङो बेसरफोरखौ फोआ आङो बे माइ खेथिखौल' मावनानै जायो जोंहा जोंहा मावनायाथ' एकदम बेसरखौबो बिगासेसो मावदोंमोन दा होनो हायैनि खार'नावनो बेसराबो जायाखै दिखुन एबारलाय माबायदि बेयावबोथ' सब बेसरावबोथ' हासारानो हासार हासारानो हासार सारबाय थानांगौ फैसा गारबाय थानांगौ बेयावसो मोनो नालाय दा बिगासेल' फोदों जों बेखौनो दा मोजां मोन्नानै फोनानै लादों दा बेखौनो जों मोजां मोनो दा माइ खेथिया बांसिन जोंफोरनि जोंहा खेथिखौनो बांसिन मावो आङो माइ खेथिखौनो बेनो